अहाँके एहिमे क्वेस्चन अछि की अहाँके कोनो विशेष प्रतिभा या वा हुनर अछि की अछि अहाँ आ अहाँ एकर विकास कोना केलहुॅं तऽ हमर हमरा अन्दर हमर व्यक्तिगत हुनर विशेष रूप से अछि की खेल मे क्रिकेट जादा हुनर के जादा अछि क्रिकेट जादातर खेललहुॅं आओर रुचि भी क्रिकेट मे बेसी अछि हमरा दिन भर आओर रात भर जहन जहन क्रिकेट भेलथि के कोइ भी देश भेलनि तऽ क्रिकेट देखलहुॅं हमसब आओर क्रिकेट देख कऽ सीखै छी किछु की अगर मानि लीअ कि हम खेल रहल छी की खेल रहल छी अगर बैटिंग कर रहल होइ छी या फील्डिंग कऽ रहल छी या बाल्लिंग कऽ रहल छी कइ सारा तरीके से अगर किछु मिसटेक केलहुॅं तऽ किया मिसटेक केलहुॅं तऽ ओहि पर काम करऽ के लेल हमसब करै छी हमरा सबके क्रिकेट सीखबऽ लेल हमरा सबके कोच सब सीखबै छथिन आओर ओकर बाद फेर हमसब नीक जेकाॅं अपन सीखलहुॅं आओर क्रिकेट हमसब बैटिंग करऽ लेल विकेट कीपिंग करय लेल जादा सोचै छी आओर करै छी नीक करै छी हमरा सबके बच्चे से रुचि अय की हमसब क्रिकेटर बनी क्रिकेट खेली आओर अपन देश के नाम कमाबी आओर क्रिकेट से खेलला से हमरा सबके ई भऽ गेल की माइंड भी ठीक रहल आओर शरीर भी फिट रहल आओर फुरतीला भऽ गेलहुॅं माइंड तेज भऽ गेल आओर अच्छा लागल की टेक्निकल टेक्निक के साथ खेलै छी हम सब क्रिकेट तऽ क्रिकेट बहुत ही नीक गेम छै की ई एसन गेम अछि की बाहर जादा इलाका मे बाहरी इलाका मे गाँव मे तऽ भऽ नहि सकैया गाँव मे सबटा घर रहै अछि चोट लागि जेतै तऽ ओहि लेल हम सब बाहर जाइ छी खेलऽ लेल तऽ ग्राउंड बनेने छी आओर ओहि ग्राउंडमे स्पेशल क्रिकेट ही खेलै छी तऽ हमरा लेल अपना मे विशेष प्रतिभा आओर हुनर अछि की क्रिकेट अच्छा तरीका से खेल सकै छी ओकरा मे धीरे धीरे सुधार अयले केना अनलहुॅं से बतबै छी पहिने हमरा से मतलब बैट पकड़ऽ नहि ढंग से अबै छलथि तऽ ई बैटिंग करैत टाइम मे जादा से जादा हम आउट भऽ जाइ छलहुॅं तऽ हम अपना आपके ई केलहुॅं की हम किया भऽ जाइ छै आउट तऽ बैट पकड़ऽ के पहिने ठीक से की बैट के केना पकड़ल जाइ छै आओर केना ठार विकेट लग मे होअल जाइ छै तऽ ओ सीखलहुॅं पहिने तऽ बैट पकड़ऽ के सीखलहुॅं पहिले मोबाइल से सीखलहुॅं की मोबाइल मे जे मैच होइ छै तऽ ओहिसे देख देख के सीख लेलहुॅं की हँ बैट एहि तरीका से पकड़ल जाइ छै ओकरा बाद फेर विकेट के सामने मे फिर धीरे धीरे करैत करै आबि गेल खेलैत खेलैत आबि गेल फेर अखन सीख गेलहुॅं बढ़ियाॅं से विकेट कीपिंगमे पहिने किछु बॉल तेज रहै छलै तऽ मिस भऽ जाइ छलै हाथ से छूटि जाइ छलै तऽ ओ हमसब सोचलहुॅं की केना हमरा सबसे छूटि गेल हमरा से मोबाइल सॉरी बॉल हमरा से केना छूटि गेल तऽ ओकरे लेल विकेट कीपिंग केना हेतै ओकर स्किल केना हेतै बॉल एतय तऽ बॉलके केना हमरा हाथ मे केना चिपैक रहऽ ओकर लेल मोबाइल मे देखलहुॅं टी वी मे देखलहुॅं की हँ खिलाड़ी सब केना विकेट कीपिंग करै छै पर ओसब धीरे धीरे देखला से सीख लेलहुॅं की हम एना विकेट कीपिंग होइ छै तऽ ओकर बाद फेर बॉल अथी बॉलर जे बाल्लिंग करेलक ओकरा हाथ देखैथ रहलहुॅं जहाँ बॉल गेल ओहि हिसाब से बॉलके हिसाब से अपन मूवमेंट एमहर से ओमहर केलहुॅं तऽ बॉल हाथे मे आयल तऽ धीरे धीरे विकेट कीपिंग हमर बढ़िऑं भऽ गेल आओर बैटिंग भी बढ़िऑं भऽ गेल तऽ आइ के डेटमे हम बढ़िऑं जे कहब क्रिकेट लाइनमे क्रिकेटमे बढ़िऑं विकसित भऽ गेलहुॅं तऽ अच्छा से हमसब क्रिकेट खेलै छी आओर हम हमरा खुशी भऽ रहल अछि की हम अच्छा तरीका सॅं क्रिकेट खेल सकै छी आइके डेटमे की कोइ भी देश विदेश कतौ भी जाउ तऽ अपन देश के नाम रौशन कऽ सकै छी डूबा नहि सकै छी तऽ हमरा अन्दर इहे हुनर अछि इहे विकास भेल धीरे धीरे एनहे सीखलहुॅं की जेना एम एस धोनी विकेट कीपिंग करै छलखिन तऽ हुनकर विकेट कीपिंग दुनिआ बला के अच्छा लगै छै तऽ हुनकर देख देख के विकेट कीपिंग सीख लेलहुॅं आओर प्रैक्टिस क्रिकेट प्रैक्टिसके चीज होइ छै अहाँ जते प्रैक्टिस करबै कोइ भी चीज प्रैक्टिसके चीज होइ छै तऽ ई तऽ भला खेल छै तऽ ई प्रैक्टिस मे रहऽके रहबै अहाँ रखबै अहाँ तहने अहाँके हैत तऽ क्रिकेट पूरा दिन तऽ नहि लेकिन दू तीन घंटा लागतार कीपिंग के दू तीन घंटा लगातार बैटिंग के प्रैक्टिस कयलहुॅं ओकर बाद फेर अच्छा तरीका से सीख लेलहुॅं तऽ आइ के डेट मे हम बढ़िऑं तरीका से गेम खेलै छी